जी बोलिए जी मिलेगा जी पाँच सौ रूपया है

अलग से पैसा लगेगा थोड़ा कम हो जाएगा मिलेगा पर मिलेगा पर उसका पैसा भी लगेगा अलग से नहीं शिकायत नहीं होगा जी ऑर्डर कीजिए क्या सब लीजिएगा जी मिल जाएगा भेजवा देंगे आप पैसा परमेंट कीजिए मोबाइल से कर दीजिएगा तो इ कैश में दीजिए न मोबाइल हम नहीं ए हम मोबाइल नहीं चलाते हैं मोबाइल नहीं

भेजिए और हा भेजिये और अपना सामान उपलब्ध हो जाएगा हम अपना केस्टम्बर को भेज रहें हैं हम मोबाइल नहीं चलाते हैं बड़ा मोबाइल मेरे पास नहीं है नहीं कैस दीजिए कैस